नमस्ते मैडम काम है क्या

हाँ जी हम खाली हैं तो क्या करना है अच्छा तो ईंट हटाने का अलग से आपको ठेका देना पड़ेगा दो ही तीन हज़ार तो फिर भी आपको अलग से उसका ठेका देना पड़ेगा अगर बालू हटाना है तो आपको बालू का अलग से ठेका देना पड़ेगा और आपको क्लीनिंग करवाना है तो घास फूस हटाना है तो उसका अलग से रहेगा तो आप बताइए और सचने पर वही आपको अलग अलग ठेका देना पड़ेगा सबका आ एक दिन का पाँच सौ रुपये कम नहीं हम लोग का इतना ही रहता है कुछ भी

हाँ तो आपका हम कर देंगे हाँ तो सुबह आठ बजे आएँगे शाम को चले जाएँगे सुबह आठ बजे आएँगे शाम को चले जाएँगे यस

हम सुबह ठीक है सुबह से शाम तक चलेगा

हाँ तो दो लोग रहेंगे हाँ दो लोग का एक हज़ार रुपये में हाँ तो उतना ही लगेगा पान सौ रुपये नहीं हाँ हो जाएगा

आप जहाँ बोलेंगे वहाँ पर वह रख दे दिया जाएगा

हाँ तो पानी पीने का व्यवस्था है ना

ठीक नमस्ते ठीक नमस्ते